हैल्लो हां जी जै माता दी होर सनाओ केह् हाल ऐ हां हां सर ठीक ऐ हां बस बस अच्छा हां जी लाई लैओ कदूं आना केह्ड़े दिन अच्छा अगले मंगलवार कोई निं नंबर लग्गी जाह्ग ते तुसें केह् आक्खदे अगर समान अपना आह्नना ते खाल्ली बनवाई दे पैसे देने ते सेंटर दे पैसे देने ते अगर तुसें किश निं आह्न्ना ते जि'यां तुसें कड़ाह् पूड़ियां लोआनियां ऐ ते ओह् ऐ बाई ज्हार रपेआ लंगर ते एह् ऐ खाल्ली कड़ाह् पूड़ी ते चने ते अगर कड़ाह् लोआना ते ओह् छे सत्त ज्हार रपेऽ दा लग्गी जंदा पतीला ते तुस दिक्खी लैओ किन्ने आह्ला लोआना केह् स्हाब ते ओह् तुसेंगी बने बनाये दा मिली जाना ते ओह् तुसें देई ओड़ने पतीले ते तुसें आपूं करना सर्व ते आपूं करो मुढ़े कोला कराना ते मुढ़े कोला करवाओ ओह् तुंदी मर्जी ऐ ते तुसें ते इक्क ते ओह् ना ते ओह् तुस मंदर दे बाहर लोआई सकदे मंदर दे अंदर निं अंदर जेह्ड़े साढ़े लग्गे दे न कारीगर ओह् उ'नें गै बनाना ते ओह् चलो हत्थ लोआयो पर जां हत्थ बनांदे लोआयो ते हत्थ अग्गें करी लैआ हत्थ लाई लैआ आहो कोई निं उत्त राशन पानी लेई जाओ अपने ते खाली सिलेंडर दे पैसे देने ते लेबर दे पैसे देने ते ओह् अगर तुसे पूड़ी चने कड़ाह् लोआना ते ओह्दा अट्ट ज्हार रपेआ लेबर ते सिलेंडर दे पैसे ते समान तुंदा अपना ते आं जेकर समान बी तुंदा साढ़ा असेंगी बाई ज्हार रपेआ देना ते चने पूड़ी कड़ाह् दा लंगर लग्गी जाह्ग ते तुंदी मर्जी पूड़ी कड़ाह् लोआओ जां राजमाह् चोल अम्बल ओह्दे उत्थें तुंदी मर्जी ऐ हां हां जी हां जी ते आं जिन्ना तुस करी सकदे करो बाकी जेह्के मुढ़े होंदे ना ओह् अपने हत्थें बंडी ओड़दे ते मंगलवार बी कन्नै दस्सी ओड़ेआ तुसें ते फेरा लोआना शामीं लोआना हां ठीक ऐ चलो जैल्ले में बाह्वे जन्नी आं ना ऑफिस च ते दिक्खने आं डायरी उप्पर केह्ड़ा टाईम ऐ ते तुसें गी सनाई ओड़नी आं उस बेल्लै आं पक्का सनाई ओड़गी में तुसेंगी ठीक ऐ ते तुस दिक्खी लैयो टाईम उप्पर जेह्का बी टाईम तुसेंगी दस्सी ओड़गी ना में ते जेह्का तुसेंगी सूट करग ते करी लैयो ठीक ऐ चलो आं ध्यान रक्खेओ अपना जै माता दी जै माता दी